جی ہاں جی بالکل جائیں گے آپ بتاؤ کہاں سے لینا ہے آپ کو یہ دریا گنج وہی دلّی گیٹ کے پیچھے کتنے لوگ ہیں اچّھا ایک اکیلے ہیں تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ دریا گنج سے جو ہے آپ کا ہنومان مندر میم ٹونٹی کلو میٹر ہے تو ٹٹونٹی کلو میٹر کے لیے جو ہے نا آپ کے چارج لگیں گے سکس ہنڈریڈ روپیز

لگ جاتے ہیں میم لیکن ابھی جو ہے نا ٹائم ڈی اور ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے اوپر تھوڑا زیادہ سے زیادہ ہے ہم کو بھی تو گھر پالنا ہے نا جب اس کے لیے کمانا بھی پڑے گا آپ ایک کام کریے پانچ سو دے دیجیے گا کہاں سے پک کرنا ہے آپ کو دریا گنج سے پک کریں گے جہاں سے آپ بتائیں گے دریا گنج سے ہی دریا گنج کے پاس سے پک کر لیں گے کب آنا ہے نہیں فی الحال یہیں پر ہوں اپنا یہ سی پی میں ایک ڈراپ کرنے آیا تھا میں پندرہ منٹ لگیں گے مجھے پندرہ بیس منٹ لگ جائیں گے جی میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا اور اچّھا ہنومان مندر آپ کو صرف جانا ہے یا وہاں سے آنا بھی ہے پھر بالکل ویٹ کر لیں گے میں پھر آپ کا جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن کا بتا دیتا ہوں پھر اپ اینڈ ڈاؤن میں چلیے آپ ایک کام کریے گا جو آپ نے بولا تھا نا چار سو روپے میں آپ کو پھر آٹھ سو روپے میں اپ اینڈ ڈاؤن کرا دوں گا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا لیکن وہاں جو ہے نا آدھا گھنٹہ ویٹ کروں گا میم میں پھر اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوا نا تو چارج بڑھ جائیں گے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے او کے او کے تھینک یو